हा छा मुंहिंजी ॻाल्हि टूर गाइड सां थी रही आहे मां राजस्थान मां आई आहियां हिते सूरत घुमण त मूंखे आहे न डुमस बिच घुमिणो हुओ ऐं हितां जा खाधा ख़ौराक ॾिसणा हुआ

हा न आसिपासि जी कोई जॻह बि अगरि सुठी हुजे इअं घुमणु लाइक़ त उहो बि तव्हां घुमाए सघो था मूंखे छाहे मां नई नई आईं आहियां सूरत में मां आहियां राजस्थान जी त मूंखे इअं सभु घुमण जो शौक़ु उहो त मां चयो हिकु दफ़ो टूर गाइड सां मिला त उहो समुझाईंदो मुंहिंजे लाइ इअं चारि ॾींहं आहिनि मां चारि ॾींहं घुमणु थी चाहियां सूरत में हा मूंखे ॿ ॾींहं हिते घुमिणो आहे बाक़ी जा ॿ ॾींहं त मां हिते शॉपिंग करनि थी चाहियां त तव्हां पंहिंजो अघु ॿुधाईंदव पंजा हज़ार त जाम वधीक आहिनि भाऊ भाऊ पंजा त न न न न भाऊ पंजा हज़ार त जाम वधीक आहिनि मां ख़ाली टीह ॾेई सघंदसि पंजा थोरी लॻंदा आहिनि भाऊ घुमिणो खाधो तव्हांखे कार करिणी आहे मां इअं अकेली बि घुमां त उहो बि ख़ाली वीह में पती थो वञे मां तव्हांखे टूर गाइड लाइ टीह ॾिंदसि पंजा थोरी तव्हां चालीह बि न इहो इहो न कयो न भाऊ त पोइ ॾिसो अगरि मां तव्हांखे चालीह ॾिंदमि त मूंखे मूंखे पोइ इहो थ्री स्टार सुठी होटल खपंदी ऐं कार बि इअं बी एम डब्लु खां हेठि मां न वठंदीमांव इअं जहिड़ी तहिड़ी कार में तव्हां घुमाईंदव होटल बि अहिड़ी हूंदी जंहिं में मां रही बि न सघंदसि ए सी बि न हूंदी त उहो पोइ मूंखे न पोसाईंदो न त बी एम डब्लु कार ई खपंदी थ्री स्टार हुन जो खाधो बि हिकदमि सुठो हूंदो त ही मां चालीह हज़ार ॾिंदमि तव्हांखे ठीकु आहे त मां अची वेंदसि तव्हां पंहिंजी एड्रेस मोलिकिजो त मां तव्हां वटि पहुची वेंदसि ऐं पोइ असां उहो घुमंदासीं